आङो हारिनि मोनसे बिदिनो फिसा फिसा बाथ्राखौ लानानै दोंसे खन्थाइबो लिरनो गोसो जायो बिदिनो खन्थाइआव जिखिनि हारिनि थासारि आरो बिसोरनि थानाय मावनाय दांनाय ज' ज'यै थाज्लायनाय बिनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो हायो मोनसे हारिआ जुदि थांना थानांगौब्ला जोंनो मा मा नांगौ जोंनि समाजाव मा मा थासारिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो मोनसे हारि थांना थानो थाखाय जोंनो राव हारिमु आरो सोलोंथाइ आरो महर मुस्रि बेयो मोनसे गान्नाय जोमनायजों आबुं जानांगौ मोनसे हारिआ जुदि सिनायथि जानो थाखाय जोंनो गान्नाय जोमनाय राव हारिमु बेखौ जोंनो नांथारगोन बर' समाजाव बेबायदि थासारिया जाहैबाय जों गावजों गाव खौसे आरो खौसे नङा मानोना राजखान्थियारि बिथिंनिफ्राय जोङो नायोबोला राजखान्थिआव मोन्नै हान्जायै गावस्रानायखौ जों नुनो मोनो गुबुन हारिनि रुजुनायाव जोंनि बर' हारिआबो बेबायदिनो मोनसे हारि जाय हारिआव गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय महर मुस्रि बे हारिआ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय नांगौ जेराव समाजनि समाज बेरेखा खामानि जेरै फेग्रा मुवा लोंनाय ड्राक्स जानाय बेफोरो जाहैब्लाय समाजनि बेरेखा मोनसे बेफोरखौ जों बयबो गावनो गाव मिथिनानै जोङो बयबो होबथानो नाजानांगोन आरो बेखौ जुदि बाहायोब्ला बे बेसादखौ जुदि जों बाहायनोब्ला माबायदि जायो माबायदि जानांगोन जों बेखौ सान्नांगौ जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बयबो सांग्रांथि जानानै बे बेसादखौ जों बाहायनो हाया

बै बेसादनि सायाव जेबो सांग्रांथि गैयाब्ला बेखौ बाहायनानै जेबो जाया बै बेसादखौ बाहायनायाव जुदि नोङो जेबो सांग्रांथि गैयाब्ला बेखौ बाहायियानो मोजां मानोना जेराव जों सोलोंथाइ मोनो बे सोलोंथाइ मोन्नो थाखायसो बै बेसादखौ जोङो लानो हायो